आसामनि सरकारा फालांगि आरो रांखान्थि दावगानायाव आथिखालाव गोबाङैनो मदद खालामसै जोङो गामि गामि जेरै आयजोफोरनि सेल्प हेल्प ग्रुब गावसुंथायारि ग्रुप बेफोरखौ नुनो मोनो बेफोराव आसाम सरकारा आबाद मावनायनि फारसे गोसो एबा दावगानाय लाबोनो थाखाय गोबाङैनो रां लनफोर दिम'दर हरो आरो बिसोरखौहाय गावबागावनि हाफोराव एबा गावसोरनि आफाद एबा गावसिनि हायुङारि आफादआवहाय रांजोंहाय बिसोरो गावबा गावखौहाय आबाद मावहोनो थाखाय दावगालांनो थाखाय बिसोरो मदद होयो आसामनि सरकारा गोबां रोखोमनि फसलनि बेगर बेफोरखौ हाय गामि ओनसोलाव मावनो थाखाय हरो गावो आरो बेफोरखौ जोङो गावबा गाव गामियाव ग्रुब दानानै एबा जों गावबागावखौ गामियावहाय फालांगिनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम मदद मोननो थाखाय एसे दाबिनाय लाबोनो थाखाय जों गावबागाव ग्रुब बानायनानै जों लायनो हायो आरो बेफोराव आसाम सरकारा फालांगि सेक्टरावहाय जोंनोहाय गोबां रोखोमनि मदद खालामो रां लन हरथ'यो आरो गाव फसल बेगर हरो आरो हासार हरो बेफोर हासार एबा फसल बेगरफोरखौ जों गायनानै फालांगि दावगानायाव मदद मोनो आरो गोबां रोखोमनि आबाद मोनो आरो बेफोरखौ जों बाजाराव फानहैनानै जों गावबागावनि जिउ खुंनायनि थाखाय रां खामायनो हायो बेबायदिनो आसाम सरखारा रांखान्थि दावगानायाव जोंखौ मदद होयो आबादनि फारसे जों आबाद मावनानै जों गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो बेफोर रांजों रांआनो जोंनि थाखाय दावगानाय लामायाव मदद होयो आरो फालांगि खालामनाय सेक्टरावबो आसाम सरखारा जोंनोहाय गोबां रोखोमनि सुबिदा होयो जेरै मैगं थायगंनि फालांगि आरो बायदि बायदि रोखोमनि फालांगि बेफोरनि फालांगि खालामनानै जों गावबा गावनि जिउआवहाय रंजानाय मोनो आरो जों दावगानाय लामायावहाय सरकारनिफ्रायबो ओरैनो थोजासे मदद मोनाखैब्लाबो जों एसे एनै मददखौ मोनबोनो हादों जेरै रांखान्थिनि बेलायाव आरो फालांगि दावगानायनि बेलायाव बेफोराव जों गोबां रोखोमनि मदद मोनो हादों बायदि बायदि रोखोमनि आबादनि फसल आबादनि हासार आरो आबादनि हासार एबा फसलनि बेगर बाजाराव बायनो थाखाय जोङो रांखान्थिनिबो मदद हरो बेबायदिनो आसामनि सरकार फालांगि आरो रांखान्थि दावगानायाव जोंखौ गोबां रोखोमनि मदद खालामदों